भारतनि मावख'आरि राव हिसाबै भारतावथ' गोबां राज्योफोर दङ आरो बे राज्योफ्राव गावबागाव निजा निजायै बा गावबागाव आलादा आलादायै रावफोर दङ बेफोर रावा जा जेरैहाय गुबैयै हमनो थाङोब्ला माराठी गुजराति बाङालि

टेलेगु आरो बेफोरनि मादाव हिन्दी

एसामिस बर' मणिपुरि इंलिस बेफोर गासिबो रावा बाहायजायो आरो रायज्लायनायफ्राव बांसिनै जेरैहाय हिन्दी इंराजि बेंगलि एसामिस आरो पान्जाबि बेफोर रावा बांसिनै बाहायजानायखौ जोङो नुनो मोनदोङो दा बेफोर रावा गोबां बाहायजानाय नुयो नुयोब्लाबो भारताव गोबां माखासे रावफोर दं जेरै बर' राव आरो बाखि मणिपुरि राव त्रिपुरि राव बेफोर गोबां राव दङ बेफोर रावखौबो जुदि सोलोंनो आरो सोलोंनायनि माखासे सुबिदाफोर थायोब्ला गोबां सुबुङा रायज्लायनो मोनसे रायज्लायो सोलोंनो राहा मोनगोन आरो बेबादि जुदि राहा मोनोब्लाथाय गोबां राव बे थालांनाय गोबां माखासे माने आन्दोआव थानाय भारतारि रावफोराबो गोबां बाहायजागोन बा बाहायजागोन बाहायजागौमोन होननानै आं सान्दों आरोखि आरो जायफोर माने जा रावखौ भारताव बाहायजादों बिथांमोननि जेखिनि जि रावारि रोखोमथाय बा बाहायजानायनि बिबां बेथ' गोबां होन्नानै आं सानो जे ओह बांसिनै भारताव इंलिस आरो हिन्दी बे रावखौ बांसिनै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो गावबागाव राज्योफ्राव गावबागाव रावखौ गोबां बाहायनाय जों नुनो मोनो आरोखि